ठीक ऐ आहो आहो दर्जी बोल्ला दा में आं मेरा नाम बड़ा टेंशन नी लैओ तुस मैं सीए देई उड़गा तुहेंगी अवा सनाओ कैलू सीना नेई यरो इन्ना मेरे कोल टैम नी होंदा तुस मिगी सनाओ तुहें ब्याह कल्लूं जाना फ्ही में तुहेंगी सनाना नी उस्सै स्हाबै दा इत्थै बड़ा रश पेदा

ठीक ऐ ठीक ऐ तुस मेरे कोल कोई दो त्रै दिनें बाद आओ तुहेंगी पता इस्सले ब्याह दा माहौल चला दा ब्याह ब्याह चला दे न तुसेंगी पता किन्ना रश पेदा हुंदा कोई नी कोई नी मैं टाइम कड्ढी उड़गा तुस दो त्रै दिनें बाद आई जाओ मैं नाप नूप देई उड़ेओ फ्ही अग्गै गल्ल करी लैगे आपूं गै मिली बैठिए आ ते पैसें पुसें दा तुसेंगी पता नी पैसें दी कोई तंगी नीना तुसेंगी फी बाद आक्खो महाराज पैहे नी हैन ते बड़े न फ्ही लोग तुहेंगी पता पैहले आई जंदे ते फ्ही आखदे माराज तुंदे कौला स्याना फ्ही लोग पैहे नी दिंदे किन्ना करी उड़गे नेईं नेईं उये नेहा कम्म नी करना हुन्ना पैसे तुस सूटे दे बाद देओ दिक्खी लैयो पसंद औगा फ्ही देओ ओह् चक्कर नी ऐ आं मतलब देई उड़ेओ ओह् चक्कर ऐ ठीक ऐ फी सनाई उड़ेओ मिगी दो त्रै दिनें बाद